हैलो साईं जय झूलेलाल मां तव्हांजे हितां हिकु कैब कराई हुई जेकी अञां ताईं पहुती न आहे त मां चवां पई की अगरि तव्हां रदि करे सघो त ॾाढी महिरबानी थींदी छा मूंखे जिते पहुचणो आहे हुता रे ॾाढो मूंखे देरि थी रही आहे त मां हितां ॿी कराए करे गाॾी वञां थी पंहिंजे लेखे ई उते त तव्हां जेकी हिते टे नंबरु दिनेश अपार्टमेंट जे हितां लाइ हिकु तव्हां कार मोकिली हूंदी अञां रस्ते में हूंदी मुंहिंजे हिसाब सां अञां पहुती न आहे त उहो तव्हां रदि कराए छॾियो त सुठो थी वेंदो छाकाणि त जेसिताईं हूअ हिते पहुचंदी त मां पंहिंजी जॻहि ते वक़्त ते पहुची न सघंदमि मूंखे ॾाढी देरि थी वेंदी त इन करे मां तव्हां खे चयांव थी त इहा रदि कयो मां ॿी कराए हितां वञां थी महिरबानी तव्हां जी